असांजे जूनागढ़ शहर में जो गर्मीअ जो माहौल हुजे थो त गर्मी पाण अलाई तरीक़े सां पाण उनजो मज़ो उठाए था सघूं जीअं कि भई राति जो पाण भूवनाथ चक्कर मारणु वञी था सघूं पाण किथे घुमणु वञी था सघूं पाण जेको सांसण आहे जूनागढ़ जे नज़दीक सांसणगीर आहे जेको उते पाण घुमणु वञी था सघूं पंहिंजे परिवार सां उते पाण खे रिसोर्ट आहे उते रिसोर्ट पाण में बुकिंग कराए उते पाण ठहरे था सघूं उते पाण खे पिकनिक जहिड़ो माहौल क्रिएट करे था सघूं चार पंज ॾींहं पाण हुते सांसण रही उतां जा जेके सफ़ारी पार्क आहिनि उहो पाण घुमी था सघूं पाण उतां जो सॼो घुमी था सघूं सांसण अने पाण खे सांसण में अलाई कुझु घुमण जो आहे जीअं कि पाण खे उतां जो सी दर्शन करिणो आहे पाण खे उतां जा पार्क ॾिसणा आहिनि पाण खे सांसण जा सभु ॾिसणो आहे रास्ता पंहिंजो जंगल इलाइक़ो ॾिसणु आहे उहा सभु पाण हुते रही करे उहो उनजो मज़ो उठाए था सघूं पंहिंजे परिवार सां छाकाणि त परिवार सां जेको मज़ो आहे उहा मज़ो ई कुझु अलॻि हूंदो आहे अन ॿुज़ुर्गनि खे बि उते जाम वधीक मज़ो अचे उते ईअं आहे अने रिसार्ट्स में जेके स्वीमिंग पूल्स आहिनि जेके ॿियूं ॿाहिरि प्रकृती अलाई जंहिंसां पाण खे गर्मीअ जे माहौल में ॾाढो मज़ो ईंदो अने उहो मज़ो सभु कोई उठाए थो सघे स्वीमिंग पूल में पाणीअ सां जेको रमण जो थींदो आहे ॿारनि खे होॾांहुं जाम मज़ो ईंदो आहे ॿुज़ुर्गनि खे जाम मज़ो ईंदो आहे वॾनि खे जाम मज़ो ईंदो आहे पंहिंजे कमु धंधो साइड में छॾे उनखे परे रखी करे अने उते सभु मांइड फ्रेश कंदा आहिनि सभु गर्मीअ जो मज़ो उठाईंदा आहिनि गर्मीअ में पाण खे थधो थधो खाइण जी ॾाढी मज़ा ईंदी आहे पाण स्वीमिंग पूल में हुजूं पाण पाणीअ सां रमूं थधो थधो पाणी हुजे पाण थधी थधी आइस्क्रीम थधा थधा थिक शेक थधा थधा थधा पंहिंजा शरबत उहो सभु पाण उनजो मज़ो उठाए था सघूं गर्मीअ जे माहौल में असांजे जूनागढ़ शहर में जेको भूवनाथ आहे उहा भूवनाथ सुबुह साण पाण जेॾी माल सियारे जे मौसम में वञू था सियारो जेॾी महिल हुजे थो पंहिंजो अने सुबुह जो जेको हुते वञू त हुतां जो जेको माहौल आहे जेको सियारे में उते तव्हां खे मज़ो थो अचे अने मोर्निंग वॉक पाण खे करिणो आहे त मोतीबाग ॾाढो ॾाढो जाम मस्तु आहे असांजे जूनागढ़ में मोतीबाग जेको तव्हां हुते वॉकिंग करणु वञी था सघो उते तव्हां ॾिसो त अलाई कसरत करण बि ईंदा आहिनि अलाई ॿुज़ुर्ग बि ईंदा आहिनि अलाई पंहिंजा जवान भाउर बि ईंदा आहिनि जेके कसरत करणु उते अचनि बि था जेके हुते हलणु अचनि बि था जेके पंहिंजी सिहत जी ध्यानु था रखनि हर कोई पंहिंजी सिहत जो सुठी रीति सियारे में ध्यानु रखे थो हुतां सुबुह जो माहौल ॾाढो मस्तु हूंदो आहे तव्हां तव्हां जे परिवार सां बि वञी था सघो हिकदमि प परिवारिक माहौल हुते हूंदो आहे तव्हां हुते हली था सघो कसरत था करे सघो पंहिंजो ॾुकी था सघो तव्हां खे जेको हुते करिणो आहे उते सुबुह साण जाम सुठो माहौल हूंदो आहे अने ॿी ॻाल्हि कयूं त सियारे में असांजे जूनागढ़ में भूवनाथ में जेके कावा मिलंदा आहिनि स्पेशली गिरनारी कावा उहो कावे जो बि तव्हां मज़ो आहे कावे जो त मज़ो उठाए था सघो बिल्कुलु तव्हां मज़ो उठाए था सघो जेको राति जे टाइम में तव्हां ते वञो तव्हांखे जेको सीउ पए अने तव्हां कावो पीओ तव्हां खे जेको मज़ो अचे जोरदारु मज़ो अचे कावे में जेको हुते पारिवारिक माहौल हूंदो आहे उते हर कोई पंहिंजे परिवार सां ईंदो आहे राति जो सियारे जो मज़ो वठणु अने कावो बि पीअण सभु गॾु गॾु चाहिं बि पीअंदा आहियूं पंहिंजा सिंधी त चाहिं त पीअंदासीं पीअंदासीं पोइ पाण ॻाल्हि खणूं कि पाण खे बरसाति जो मौसम आहे त बरसाति जेॾी महिल पए थी तेॾी महिल मौसम सुठो त हुजे के एकदम ख़राबु मौसम में बि पाण बरसाति में न वेंदासीं अने पाण मौसम ॾिसी करे वेंदासीं त मौसम जेॾीमहिल सुठो थो हुजे बरसाति सुठी थी पए तेॾीमहिल पंहिंजे भूवनाथ जे जेको पंहिंजो भूवनाथ जो मैदान आहे उते पाण वञी था सघूं उते जाम सुठी बरसाति पवंदी आहे गिरनार में सुठी बरसाति पवंदी आहे उतां जो जेको माहौल आहे उहो एकदम सुठो हूंदो आहे उतां जी हवा उतां जो माहौल उतां जो मौसम सभु एकदम जाम सुठो हूंदो आहे उते तव्हां खे विहण बि विहणो हुजे विहण जी बि जॻहि तव्हां खे मिलंदी तव्हां खे मैदान बि मिलंदो तव्हां खे उते सभु कुझु मिली वेंदो बरसाति जे मौसम में उते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उते बरसाति बि जाम सुठी पवंदी आहे छाकाणि कि उते आसे पासे में जेके बि पर्वत आहिनि उन पर्वत खे उते सभु लाॻे थो इन लाइ तव्हां खे उते बरसाति बि सुठी मिले गिरनार गिरनार में तव्हां वञी था सघो घुमणु अने पंहिंजे डेम ते तव्हां वञी था सघो जूनागढ़ में डेम बि आहे उते बि तव्हां बरसाति जे मौसम में उते बि वञी था सघो उते बि तव्हां खे बरसाति जे मौसम में जाम मज़ो अचे ईअं आहे जाम सुठी जॻहि डेम बि उते बि वञी त पंहिंजो गरम गरम ॾोढो खाई था सघो तव्हां उते बि तव्हां खे मज़ा अचे अने तव्हां सभु उते एन्जॉय करे था सघो